हूँ बैंकमे एना तऽ लोक जाइ छै पैसा उठबैके लिए तऽ लाइनमे लागै पड़ै छै तऽ लाइनमे तऽ एक बेर एना होइ छै कि दिन भरि लाइनेमे लोग रहि जाइ छै आब बीचमे लॅंचके समय चलि अयलै तऽ लॅंच हो गेल आब छोरि देलकै बन्द भऽ गेलै आ फेर नम्बर लागलै आब दोसर बेरमे तऽ फेर ओकरा दिन भर ओहिना पैसा नहि मिलै छै एहि से बढ़िआँ छै लोग कि गूगल पर पैसा मँगा लै छै या तऽ मोबाइल पर पैसा मँगा लै छै लोग सबसे बढ़िआँ तऽ इएह चीज छै कि गूगल या मोबाइल पर पैसा उठा लैमे फायदा छै कि जाय लऽ नहि पड़ै छै ओना तऽ कभी काल एना छै कि लोक कहलक के बेसी करै पड़य पर फोन आयल तऽ आब के बेसी के लिअ तऽ जाए लए पड़तै हमरा ओते बैंके अते से तऽ नहि हेतै के बेसी नहि मोबाइल से हेतै तऽ जाइ लऽ पड़तै तऽ ओतै तऽ ओ तऽ कभी कालके बात छियै लेकिन सबसे बढ़िआँ छै कि मने मोबाइल पर पैसा उठा लेना या गूगल पर जेना होइ छै ओ पैसा उठा लेना सबसे बढ़िआँ ई भेलै कि समयके भी बेरबाद नहि भेलै कम समयमे हम पैसा हमरा हाथ चलि अयलै काम भी कऽ लेलियै बस फुरसत भी भऽ गेलै आ ओ तऽ बैंकमे जा कऽ तऽ लाइने लागै छै कहै छै लाइनमे रहि रह आब लाइनमे छियै खड़ा दू घंटा तीन घंटा पएर दुखाबै छै कथी लोग ओहेन काम करबै सबसे बढ़िआँ यऽ एहि दुआरा कि गूगल पर ही पैसा उठा लै मे फायदा छै मोबाइल सऽ